मुंहिंजे मूंखे नंढा नंढा वण लॻाइण ॾाढा वणंदा आहिनि मां जंहिं महिल हूअ मिटीअ में वण लगाईंदी आहियां हुननि खे रोज पाणी ॾींदी आहियां ॿियो त जे के भाॼीयूं मुंहिंजी बचदिंयूं आहिनि मां हुनखे हिक बरनी में जमा करे हुनमें पाणी विझी करे हुन पाणीअ खें हिकु प्रोटीन वारो पाणी ठाईंदी आहियां ताकी मां हुननि वणनि में विझी सघां त मुंहिंजा जेके पौधा आहिनि उहे वणु वधी सघनि सुठी तरहं सां आं मां इंतिजार कंदी आहियां की अॼु मां जेको वणु लगायो आहे उहो कॾहिं जल्दी वॾो थींदो उनमें कॾहिं गुल ईंदा रंग बिरंगी जेके मां उते पोखिया आहिनि